आरामदायकु जॻहिं मुंहिंजे लाइ कोई फ़र्क़ु नथो पवे मां सम्झां थी की सठि साल जे उमिरि ताईं मां मुश्किल सां टेक ॾेई वठी हूंदसि पिया हलु हलु कंदा हुआसीं ड्यूटी संभालींदा हुआसीं किताब पढ़न्दा हुआसीं बीठे बीठे बि पढ़ बाम्बे मां एम ए पी एच डी कई लोकल ट्रेन में बीठे बीठे मुंहिंजा पंजाह पेज पढ़ण में थी वेंदा हुआ बीठे बीठे उल्हासनगर पहुचणो हूंदो हो चर्च गेट जय हिंद कोलेज खां चढ़न्दा हुआसीं सीट मिलंदी कोन हुई ऐं बीठे बीठे वरी पढ़ी पढ़ी थकिजी पऊं त झपिकी बि मारे वठंदा हुआसीं त अहिड़ी जेके जीअं लक्ज़रीयस राईटर हूंदा हुआ आहिनि जिनि खे इन क़िस्म जी पेन खपे हिन क़िस्म जी कुर्सी टेबुल खपे अहिड़ो रॉयल पनो खपे अहिड़ो को शौक़ु कोन रखियो आहे केतिरा भेरा त रदी पना जेके रस्तनि में मिली वेंदा आहिनि हलंदे चलंदे ख़ाली लिफ़ाफ़ो हूंदो आहे उन जे पुठियां बि का कविता जो बंदु लिखिजी वियो हूंदो नारायण श्याम लाइ मूं ॿुधो हो त उहो बस जी टिकेट बस में वेंदो हो पॉस्ट आफीस में नौकिरी कंदो हो टिकेट जे पुठियां दोहो लिखी छॾींदो हो ग़ज़ल हो हाईकू लिखी छॾींदो हो बंदु लिखी छॾींदो हो त इन करे अहिड़ो को मूं शौक़ु कोन पालियो आराम सां लिखिण जो हाणे हिन उमिरि में बराबरु टेक ॾेई विहां को टूल विहाणो हुजे ऐं साम्हूं पैड रखी राईटिंग पैड पोइ लिखंदी आहियां बाक़ी लिखणु मुंहिंजो जियापो आहे पढ़णु मुंहिंजो खाधि ख़ोराक आहे उन खां सवाइ मां अधूरी आहियां परमात्मा नेणनि जी जोति बक्शे ॾे जो पढ़न्दा रहूं ऐं समाज लाइ कुझु लिखंदा रहूं